हाँ हुई थी जब हम तहसील औफिस गए थे अपने जाति प्रमाण पत्र को बनवाने वहाँ के अधिकारियों ने बहुत ही तकलीफ दी थी जैसे कि वहाँ के अधिकारियों को बिल्कुल भी तमीज नहीं है किसी से भी बात करने की और वे लोग किसी भी काम को करने के लिए बहुत समय लेते हैं जब हमने वहाँ गए थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखि जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी जो कि सरकारी दफ्तरों में नहीं होनी चाहिए फिर भी वहाँ हो रही थी जैसे कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना जैसे कुछ लोग होते हैं जो काम करवाने के लिए रिश्वत देते हैं लेकिन वो अच्छी चीज नहीं है क्योंकि जो लोग नहीं दे पाते हैं उन लोगों के साथ बहुत बुरी हालत होती है उनके काम लेट होते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी जाती है हमने एक चीज और देखी थी जो कि वहाँ पे वहाँ के अधिकारियों ने लोगों से जो बदतमीजी की थी एक वृद्ध आदमी के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की गई थी बहुत गलत गलत बोला गया था सिर्फ रिश्वत लेने के लिए जो कि बहुत गलत है और बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है जैसे उनसे गालियों का प्रयोग करना और भी चीज़ें होती है जो कि अच्छी नहीं लगती जो सरकारी दफ्तरों में नहीं होनी चाहिए इसीलिए हमारा मानना है कि सरकारी दफ़्तर भ्रष्टाचार हो चुके हैं आज के समय में किसी भी सरकारी काम करवाने के लिए रिश्वत देना बहुत ज़रूरी हो चुका है जो कि बहुत गलत बात है